हेलो हाँ हाँ बाजू खाद लेनाय छलै तऽ भेटत थोड़े किए जतेक अहाँके अथी कृषि काजमे लागल छी तऽ ओइके लेल अहाँके प्रोत्साहन देल जायत हाँ ओकरा बढ़िआँसँ करू जते अहाँके खाद चाही ततेक खाद भेटत आँ दोकानपर मे ख ख कखन आयब जखन अहाँके इच्छा हुअऽ तखने आयब जैब हाँ ओ अहाँके तऽ एगारह सए किछु रुपैआ पड़ै छै

अहाँ कऽ एतै केना अहाँ आब ऑर्डर कते कै बोरा अहाँके चाही ततेक तऽ ओ भेट जायत अहाँ जे छै ने से हाँ हम अपना अथी जे कहि देबै जे अहाँक घरपर पहुँच जायत अहाँके एड्रेसपर पहुँच जायत हाँ हाँ आब अहाँके मानि लिऽ जे आ एगारह तिया तैंतीस सए कुल जे छै एगारह तिया तैंतीस आओर ओ सए तैतीस चौतीस साढ़े चौतीस सए रुपैआ पड़त अहाँके तीन बोराके हाँ ओ अहाँके लम सम जे छै से अहाँके पाँच हजार कुल टोटल भऽ जायत पशु पलस ओ हँ खाद हाँ हाँ हाँ हाँ एक टाइम केलकुलेट कैकऽ रखने छी सभटा बात हाँ

हाँ तऽ ओहो सभके अहाँक व्यवस्था हैत हाँ हाँ केलेम्फूसू तऽ ओतऽ ओ आहिरेतऽ जखने ओ अहाँ हमरासँ ओ एल्बेस्टर अथी करबै तऽ ओ कलेम्पुओ ने देब खाली एलबेस्ट्रे नहि ने केलेम्फुओ देब सभकिछु देब केलेम्फूमे अहाँके देखियौ जहाँ तक अहाँ जहाँ तक हैत से उ हूँ चाहबै कमसँ कम रियायतमे अहाँके अथी करी तऽ ओना ओना तऽ हाँ हाँ हाँ अवश्य हम व्यवस्था करब